इसकुली शिक्षाके बाद उच्च शिक्षाके लेल बाहर छात्र जाइत छै जेकर परिवारके स्थिति बढ़िआँ रहैत छै से तऽ चलि जाइत छै जेकर स्थिति अच्छा नहि रहैत छै ओकरा पहिरेके लेल अच्छा पोशाक नहि रहैत छै जे गरीबी से जूझैत रहैत छै जेकरा खायके लेल अच्छा खाना नहि हो पबैत छै ओ आदमी इसकुल नहि जा पबैत छै आओर ओ घर ही रहिके खेती गृहस्थीमे लग जाइत छै जे छात्र उच्च शिक्षाके लेल जाइत छै ओ नौकरी हासिल करैत छै आओर अपन नाम कमाइत छै नौकरी होलाके बाद ओकर जीवनयापन बढ़िआँ हो जाइत छै मनोरञ्जन से ओ अपन जीवनयापन जियैत छै ओकरा गरीबीके सामना नहि करैके पड़ैत छै लेकिन पढ़ाइके लेल सबसे बड़ा हइ कि पैसा जरूरी पड़ैत छै जे सब छात्रके पास नहि हो पबैत छै जाहिके कारण बहुत सारा छात्र नहि पढ़ि पबैत छै आओर ओ अच्छा नौकरी हासिल नहि कर पबैत छै जेकि ओकरा घर ही रहैके होइत छै आओर खेती बारीमे लग जायके होइत छै ओहिमे जेकर पिता माताके पास जादा पैसा रहैत छै ओ अपन बच्चाके बाहर भेजैत छै आओर अच्छा नौकरी करके ओ लौटैत छै आओर अच्छा नाम कमाय छै ओकर जीवन मनोरञ्जनमे बीतैत छै ओकर पोशाक भी अच्छा रहैत छै गरीबीके सामना नहि करैके पड़ैत छै इहे सब जीवनमे लागल रहैत छै एहि लागी इसकुली शिक्षाके बाद उच्च शिक्षाके लेल जायके ही पड़ैत छै उच्च शिक्षाके बिना नौकरी नहि मिलैत छै इसकुली शिक्षा से सिर्फ लोग व्यवसाय करि सकैत छै आओर खेती गृहस्थी बला काम कर सकैत छै ओकरा अलावा दोसर कओनो काम नहि करि सकैत छै नौकरी लेबेके लेल उच्च शिक्षा ग्रहण करहीके पड़तै तभिये नौकरी होतै बिना उच्च शिक्षाके नौकरी नहि होतै